पखियुनि खे दूरबीन सां ॾिसण जी इहा त ॻाल्हि आहे त नाइन नवे परसेंट त असां पखी ईअं ई ॾिसंदा आहियूं काथे काथे जेको ॾह परसेंट टैलीस्कोप सां या दूरबीन सां ॾिसण जो मौक़ो मिलंदो आहे जेके असांजा पिकनिक प्लेस आहिनि उते वेंदा आहियूं उते दूरबीन सां ॾेखारींदा आहिनि या टैलीस्कोप सां ॾेखारींदा आहिनि बाक़ी त पखी ॾींहं जो ईअं ई बिना टैलीस्कोप बिना दूरबीन जे असां ॾिसी सघंदा आहियूं